नमस्कार कोण उलयतालें ओके ओके वॅल्कम पयलीं धन्यवाद म्हणटां तुमी म्हाका कॉल केल्ले बद्दल तुमी सेवा खरेंच करतलो तुमी म्हणचे गोंयांत कितें लायक गोंयांत कितें पोवूंक सोदतात तुमी लायक आरे परंपरीक आमचीं जीं गोवा खूब जाणां येतात बीच सायड पळोवंक येतात मात कुळागरां खूब कमी पळोवंक येता आनी आतां खरें म्हणल्यार गोंयची सोबीतकाय जी आसा ही कुळागरांत आसा कुळागरां म्हणल्यार आतांं गोंयांत न्हय पळोवपाक गेल्यार दोन कडेन कुळागरां आमकां पळोवंक मेळटलीं एक तर म्हणटात तें फोंड्यां आनी एक म्हणटात तें वाळपय ते सायडीन सत्तरी सायडीन मात सत्तरी जें आसा वयतलो जाल्यार रस्तो आनी चड पयस पडटलें आनी बरो ट्रान्सपोर्ट म्हणल्यार वचपाक आनी सोंपेपणान आमी पावतले म्हणटा ते फोंड्या तुमकां खंयचें बरें पडटा दोनी कडेन बरीं आसा कुळागरां ओके बरें बरें फोंड्या इतून या आमी कांय प्रोबल्म ना तुमचे कितें मदचें कितें हें आशिल्ले बी आनी कितें रावतलीं तुमी थंयसर अशें कितें आशिल्लें हय गोंयांत मगो खरेंच तुमी जेन्ना कुऴागरांत भितर सरतले न्हय खरो गोंयचो आसरो तुमकां कुळागरांत मेळटलो शांतता म्हण स्वास घेवपाचो आनी खरें आपुल्की म्हणचे मनाक धन्य करपाचें काम कुळागर तुमकां करून दितलें आनी खरें तुमकां आनंद मेळटलो वेगळीं वेगळीं झाडां आसता तुकां गोंयचीं जितलीं आसा न्हय पारंपारीक झाडां पळोवपाक मेळटलीं सुपारी म्हण माड म्हण आंबे म्हण पणस अशीं वेगळीं वेगळीं झाडां तुमकां कुळागरांत जण एकलो वेगळे वेगळे पद्दतीन वाडयता ते ते पद्दतीन तुमकां त्या त्या कुळागरांत पळोवंक मेळटलीं हय हय हय सगळे म्हणजे चडशे कॉटेजींत ट्युरिस्टां खातीरूच आतां कॉटेजी बांदल्यात ज्या कडेन तुमकां रावपाक सोय सवाय भितर ट्युरिस्ट जे येता तांकां बजटाक परवडटा त्या प्रमाणे हॉस्टेलां आनी थंयसर कॉटेजीस केल्ल्यो आसा जे कडेन तुमी रावूं शकता हय हय जेवण म्हणचें तुमकां खूब मेळटलें यू नो ज्या पद्दतीन तुमकां जेवण जाय गोंयचें म्हणजे नुस्तें कसलें जाय तसलें मेळटलें कडी कसली जाय तसली मेळटली सुंगटा म्हण म्हणचे गोंयचो पुर्णपणान तुका जेवणाचो आस्वाद तुमकां कुऴागरांत थंय ट्रेडिशनल पद्दतीन म्हणचे गोंयचे पद्दतीन तुमकां मेळटलो हय हय सारकें बिकोज कुळागरां म्हणचे पयलीं लोक जे येताले ते बीच बी ते सायडीन पोवूंक येताले मात आतां कुळागरां हीं जी आसा न्हय म्हणजे आतां लोक म्हणजे पळोवंक सोदता म्हणजे सुंदरकाय कितें बाबा हांगा आसा अशें म्हणजे आपली नेचर म्हणजे कसो आसा हें खरें कुळागरांत पळोवपाक मेळटा आनी आनंद मेळटा जेन्ना कुळागरांत जेन्ना तुमी वयतलीं न्हय रावतलीं एक दीस मनाक सुकून जे आसा शांतता मनाक आनी तकलेक जे आसा सुकून तुमकां मेळपाचें काम कुळागर मस्त करता

या मेळुंया आमी आनी करुंया सुखमय तुमचो जातलो हांगासर गोंयांत आनंदीत जातलो